اب دیکھیے خبر سے کچھ نہ کچھ آپ کو حاصل کرنا ہوتا ہے کچھ آپ کو نالج لینی ہوتی ہے کچھ آپ کو معلومات حاصل کرنی ہوتی ہے ایک طرح سے اپنے آپ کو کافی نالجیبل اور کافی مطلب کہ جاننے والا ایک طرح سے آپ ہر طرح کی خبروں کو پڑھنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں ہر طرح کے پیپرس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ انگریزی ہی مطلب کہ سب سے اچھی زبان ہے اور سب سے بڑی زبان ہے لیکن چوں کہ وہ ہماری جو مادری زبان ہے اور جس کو اب مطلب کہ مدر لینگویج ہب کہہ لیجیے تو وہ ہماری اردو ہے تو ہمارے یہاں مطلب کہ اردو ہی چلتی ہے اور علاقے میں مطلب کہ انقلاب سہارا قومی صحافت وغیرہ جیسے پیپرس آتے ہیں اردو میں جو کہ بہت اردو کا بہت مانا جانا اور بہت مشہور اور بہت نالجیبل پیپر ہوتا ہے جو آپ کو بہت زیادہ بہت زیادہ مطلب کہ خبر دیتا ہے آپ کو اور بہت اچھی طرح سے پیش کرتا ہے خبروں کے ساتھ بہت ساری معلومات وہ آپ کو دریافت کرا دیتا ہے تو آج کل جو سوشل میڈیا کا جو دور ہے موبائل وغیرہ تو اس میں بھی مطلب کہ پیپرس وغیرہ دیکھے جاتے ہیں لیکن بہتر تو پہلے کا ہی دور تھا آج سے تین چار پانچ چھ سات آٹھ سال پہلے آٹھ سال پہلے اگر ہم جاتے ہیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت موبائل وغیرہ ہمارے پاس نہیں تھے چوں کہ ہم مطلب کہ اس وقت کافی مطلب کہ چھوٹے تھے اور ٹویلتھ میں مطلب کہ ہاں ٹویلتھ میں ہی تھے تو اس وقت ہم ان چیزوں کو زیادہ مطلب کہ اٹیچ تھے اردو پیپر اردو نیوز سے بہت زیادہ اٹیچ تھے اس وقت چوں کہ موبائل اور شوشل میڈیا کا دور نہیں تھا تو مطلب کہ ہم جو ہے اس وقت دو روپے میں اخبار خریدتے تھے تو اس وقت جو ہے انقلاب ہی مطلب کہ ہر جگہ دستیاب تھی ہمارے علاقے میں بھی اور دیگر علاقوں میں بھی اردو میرا خیال ہے کہ اردو میں سب سے بڑا مطلب کہ جو اخبار ہے اور جب سے سب سے اہم جو اخبار مانا جاتا ہے وہ انقلاب ہے اور سہارا ہے یہ دونوں اخبار جو ہے بہت اہمیت کے حامل ہے اور اس میں جو بڑے بڑے ملت اور قوم کے جو صحافی ہیں اور جو ملک کے جو نامور اور دانشوران ہیں ان کے مضامین آتے تھے اس وقت جیسے کہ اس وقت مشرف عالم ذوقی کے مضامین آتے تھے جو بہت بڑے فکشن نگار ہے اور اسی طرح سے ان کی اہلیہ تبسم فاطمہ کا بھی مضمون آتا تھا انقلاب میں اسی طرح کلدیپ نیر نام کے ایک صحافی تھے ان کا ہی مضمون آتا تھا اسی طرح سہارا میں جو ہے عزیز برنی کا مضمون آتا تھا اور انقلاب کے اداریے میں کچھ دنوں پہلے ابھی کچھ ہی دنوں کی پہلے کی بات ہے شکیل شمشی کا مضمون آتا تھا تو ان چیزوں کو پڑھ پڑھ کر ہم مطلب کہ بچے بڑے ہوئے ہیں تو میرے خیال سے اس وقت بھی مطلب کہ اردو میں ہی وہ سب چیزیں تھی تو میں اکثر جو پیپر اور جو نیوز کل تک جو میں پڑھتا تھا وہ اردو ہی میں پڑھتا تھا اب نہیں پڑھتا ہوں لیکن اب بھی مطلب کہ اردو میں اگر دستیاب ہو جاتی ہے چوں کہ اب ہمارے علاقے میں یہ مطلب کہ اردو کا رواج تھوڑا کم ہو رہا ہے انگریزی کے انٹرنیٹ پر حاوی ہونے کی وجہ سے انگریزی جو زبان ہے بحیثیت زبان یہ انگریزی اور انگلش جو ہے ہر لنگویج پہ مطلب کہ ایک طرح سے حاوی ہونے کی کوشش کر رہی ہے اور حاوی ہو چکی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ انگریزی آج ایک ایسی زبان بن چکی ہے ایک ایسی لنگویج بن چکی ہے جو کہیں نہ کہیں اردو کی بھی نمائندگی کر رہی ہے کہ جب آپ اردو میں کچھ پڑھتے ہیں کچھ لکھتے ہیں تو اس کو انگریز کوئی اہم چیز ہوتی ہے تو آپ اس کو ٹرانسلیٹ ضرور کرتے ہیں یا کرواتے ہیں تو ہماری مطلب کہ مادری زبان اردو ہے تو ہم نے زیادہ تر چیزیں جو ہے اردو ہی میں پڑھی اسی طرح سے مقامی زبانوں کے لیے کوئی نیوز میڈیا دستیاب ہے یا نہیں آپ پوچھ رہے ہیں تو ہاں اس وقت السلام نام سے ایک نیوز میڈیا چینل آتا تھا اور ٹی وی پہ بھی آتا تھا وہ تو بہت بڑے مطلب کہ ابھی بھی زی سلام یا ایسے ہی کچھ نام سے ٹی بی چینل پہ ایک مطلب کہ آتا ہے پہلے ایک بزم سہارا اور سہارا کے نام سے بھی اور ٹی وی پہ جو ہے آتا تھا پروگرام لیکن اب شاید میں نے کہا نا کہ انگریزی جس طرح سے حاوی ہوئی ہے تو ہندی میڈیا تو اب بھی چل رہی ہے لیکن اردو پتا نہیں مجھے لگتا ہے کہ اب مطلب کسی نہ کسی حد تک وہ پیچھے جا رہی ہے مطلب کہ آپ نیوز ایجنسی کے طور پہ دیکھیں گے آپ اگر چینل کے طور پہ دیکھیں گے تو وہاں آپ کو اردو بہت کم بہت کم مطلب کہ دکھائی دیتی ہے تو دستیاب تو اب بھی زی سلام ہے لیکن ہے لیکن اتنا مطلب کہ وہ بھی سارا میٹیریل جو ہے انگریزی سے ہی اٹھاتی ہے اور اسے شاید ہم اب چوں کہ انگریزی جب اب ہم کو آ گئی ہے تھوڑی موڑی انگریزی تو ہم انگریزی سے ہی دیکھتے ہیں اور اسی کو پڑھتے ہیں باقی کو مطلب کہ بہت کم دیکھتے ہیں